बॉलीवूड डांस आहे जीअं कथक डांस आहे सभु सुठो लॻंदो आहे छो सुठो लॻंदो आहे इन करे कि असां सिंधी सभु गॾिजंदा आहियूं त उन में सुठी डांस बि थींदी आहे और पंजाबी डांस थींदी आहे इहे सभु इन करे सभु सुठा लॻंदा आहिनि